हैलो हां जी तू आप टूर गाइड ओ टूर गाइड ओ तुस हां ते में आए दा में आए में आए दी अ'ऊं रौह्नी होन्नी दिल्ली हां ते में इत्थे आई दी रियासी घूमने गी में मिकी इक गै जगह पता माता वैश्णो ते में तुसेंगी एह् फोन कीता कि तुस मिकी सनाओ हां कोई केह्ड़ी केह्ड़ी जगह जगह् हैन घूमने आह्लियां इत्थैं जित्थे अ'ऊं जाई सकनी हून हां वैश्णो देवी ते अ'ऊं होई आई होर कोई अग्गे पिच्छे कोई होर जगह् दिक्खग बंदा हां हां अच्छ अच्छा ते शिवखोड़ी केह् ऐ शिवखोड़ी कोई चलने आह्ली जगह जां फ्ही इ'यां गै उत्थै अच्छा अच्छा मतलब कि इक दिनै च आना जाना होई जंदा अच्छा अच्छा गुफा शुफा होनी फिर अच्छा ते इक शिवखोड़ी होई गेआ ते होर होर केह् आखेआ तुसें उ उत्थे बी चलने आह्ली जगह जां केह् ऐ उत्थै अच्छा अच्छा ठीक ऐ हां अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते फ्ही कि अगर जाना होऐ ते फ्ही बंदे गी निक्की गड्डी करने पौंदी इ'यां बस्सै ते बड़ा टैम लग्गी जंदा होना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हां में इ'यां में कटरा आए दा हा ते में माता वैश्णो होई आया अज्ज में सोचेआ हून आए दा ते फ्ही घूमी लैन्नी आं अग्गें पिच्छें घूमी लैन्नी आं मंदर लैता ते में सोचेआ तुसेंगी पुच्छनी कि केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न घूमने आह्लियां हां अच्छा ठीक ऐ हां में द'ऊं त्रै दिन इत्थे गै आं द'ऊं त्रै त्रै दिन बाद ट्रेन ऐ बापस बापसी दी हां मेरी फैमली ऐ पूरी मम्मी पापा ते मेरा भ्राऽ ऐ हां ते बस द'ऊं त्रै दिन घूमना ते फिर बापस चली जाना ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फिर